म्हाका कॅम हेचो फोटोग्राफिचो पयलींच्यान शौक आशिल्लो सो तेन्ना म्हाका मावशेन कॅमेरा घेवून दिलो तेन्नाच्यान म्हाका फॉटोग्राफी आनीक इण्टरेस्टींग दिसली सो देट मागीर हांव मुनाचे बी फॉटो काडटालो पेट्सांचे गाडयांचे सो थंयच्यातल्यान क्रॅज स्टार्ट जालो तो म्हाका आनी मागीर थोडे दिसांनी मागीर फोन्सूय बरे येयले फोनाकूय कॅमेरा बरे येयले सो तेन्नाच्यान मागीर ते रील शोर्ट्स बीन इन्स्टाचेर फॅमस जाले सो तेन्ना हांवेंन तो खुबशे विडियोज इल्ले इल्ले विडियोज काडप आनी मिनी विडियोज घेवन एक फूल रील करप तेतुंतूय मजा येताली तेतूंत सोंग्स बी एड करपाक मजा येताली आनी कॅमेरा वयले मागीर पिक्स थोडे हांवेंन इन्स्टाग्रामार पॅज केल्ली फॉटोग्राफिची तेचेरूय घातलें सो तेचेर मागीर लायक्स बीन येवपाक लागले बरें सो प्रमोशनूय करपाक मेळटालें पूण मागीर तेचेर फुडें हांवेंन कांय हें करूंकना थंयच्यान म्हाजो फॉटोग्राफीचो शौक जालो स्टार्ट